टोड्डे पैह्ले पकाने अस ते थरवाल दिन्ने अस अग्नी देवते दिन्ने आ माराज सारे फ्ही ओह् जेह्के देवते आपने भगवान दे नांऽ लैने सारे फ्ही उनें दस्सनी हर कोई अपने गुरू देवते देना कोई कुसे देवते देना कोई कुसे देवते दस्सनी ते सारे देई दूइये फ्ही थरवाल देई पेह्ला टोडा भगवान दे आस्तै चाढ़ना ओह् पैह्ला टोडा पकाना ते आपने गोवे आस्तै देना माता गोवे देना ते ओह्दे गो माता दे पैर बन्दने फ्ही जाइये ओह् औना अंदर फ्ही बनाई बनुइये आपने बच्चे तैल्लू जागते खलानी देवते दे पूरे दस्सना ते फ्ही भाई हून केह् करना फ्ही भाई हून सब किश ठीक ऐ